दाथ' मानसिफोरा अनेक हासार होयो इउरिया होयो सुपार होयो पटास होयो थेवबो आं बेफोरखौ आं होया आङो मोसौ गाइ मानै दङो मोसौ गाइ मानैजोंनो बिनि खिजोंनो आङो आं आबादखौ मावयो कफिफोरबाबो आं बे कफियावबो होयो कफिया जायो लोगोसे जिंखा गाइयो आं दैलां बोथोराव जिंखा गायनायाबो बे गोबोरखिनो आं अनेक बेलेग बुस्थु होया आरो सोब गोबोरखिजोंनो आबादखौ मावजोबो आरो आं माइ बाबो आङो आबाद मावनायाव गोबोरखिखो ज' खालामबाय खालामनानै दुब्लियाव थेलाजों बोना लांनानै दुब्लियाव सारना होयो सारना होनानै बे गोबोरनि उहादना बेलेग आरो गोबोरनिसेबां मोजां हासार गैया आरो आं बेखोनो खालामबाय थायो आबादखो फ्राय ओरैनो जोङो ओह बे गोबोरजोंनो आङो आबादखौ मावयो आं बेलेग अयन' बेलेग होया आरो लाङो आङो फान्नो लाङो मेगं फोरखौ आंखौ सोङो मानसिफ्रा नों हासार होयो नामा होनबाथाय आं होया होया जेबो होया आं गोबोर हासारल' होयो बेजोंनो आं फानहैयो आरो गोबोरनि बाहेर आं जेबो होया गोबोरजोंनो आङो मैगंखौ जोबोद मोजां जाहोयो आरो सोब कपिफोरखौ गायनायफोरखौ सोब फान्थाव गाइयो फानलु गाइयो फ्राय आं खेथिखौ मावफ्राम जोबो आङो आंहा निजेनि हा गैया मालायनि हाजोंनो आङो मावजोबो आरो लोगोसे आं बे मेगंफोरखो फान्नो थाखाय आंहा दा मोनसे अबाब जाना दङो थेला बजाराव लांनो थाखाय आंहा माबा गैया साइकेलजों लाना थाङो आरो बे मेगंखौ गोबोरजोंनो वेस खालाम जोबो आरो आङो गोबोरनि बाहेरै जेबो होया आङो बेखिनियानोसै आरो आंनि